सभसँ पहिने तऽ अहिमे हम उत्तर दैलए चाहब कि सूर्यके जल चढ़बैके साइन्टिफिक कारण भी छै कि अहाँके अन्दर जे ओ अल्ट्रावाइलेट रे किरण अछि अहाँके शरीरमे आबै छै ओहिसँ अहाँके बॉडी संचारित बॉडीके कई सेल्स औरगन जे रहै छै से जागृत भऽ जाइ छै दोसर बात छै जे कि मन्दिरमे पूजा करैत पूजा आत्माके भोजन छिए अहाँ शरीरके भोजन दै छिए आओर पूजा करैलए आत्माके भोजन दैलए जाइ छिए दरगाहमे कोइ व्यक्ति जाइए तऽ ओहो अपन अपन इच्छाके लऽ कऽ अपन आस्थासँ जुड़ल छै ताहि लऽ कऽ जाइ छै ओ एकर महत्व इएह बतबैलए चाहब की पूजा तऽ निश्चित रूपसँ इन्सान करै छै कुमकुमके बात जहाँ तक एहिमे करल छै एकर क्वेस्चन छै कुमकुम लगबैसँ की होइ छै मस्तिष्कमे शीतलता आबै छै आओर व्रत रखैसँ कि होइ छै इन्सानके अन्दर आस्था इन्सानके आस्था आओर जागृत होइ छै कहीँ ने कहीँ ओकर धिआन ओहि ईश्वरके प्रति रहै छै भूख पिआस नहि लगै छै ओकरा आओर ईश्वरसँ ओ जुड़ल रहै छै इएह प्रथा छी हमरासबके एकर महत्व छै विशेषता भी छै